अरिजित नार्जारिनि बार्टडेया नय थारिखाव खुंदोंमोन बार्टडेया गिदिर जाथारदों बेवाइ सासेया अनलाजों दाउजों ओंख्रि संदों आरो गामिनि बोराय बुरैया साहा रानग्रा जादों सोरबा बिदिनो लाब्रा रानग्रा जादों सोरबा बिदिनो फेग्रा लोंग्रा जादों सोरबा बिदिनो थोरसि लथा रानग्रा जादों ओंखाम जानायावहाय बिदिनो गथ'नि बार्टडेया गिदिर जादोंमोन नालाय आबै आबौ लेंहरदों बिमाय बिमानै लेंहरदों बिदिनो गामिनि बोराय बुरि गथ' गथाय गासैबो लानानै बार्टडेया गिदिर जादोंमोन सानसेमानि जानाय सोरबानो बिस्किट होदों सोरबानो फुरि होदों सोरबानो साहा रानना होदों आरो बिदिनो ओंखाम ओंख्रि राननाय संनाय खालामना जादोंमोन आरो